हमरा नाम भेलै प्रियंका कुमारी हमे अहाँके एहिले फोन करले छी कि कोई अपनेके एजेंसी मे हमरा अभी कैब बुक करना छै हमरा जैसे कि पूर्णिया जाना छै तऽ ओकरा लिये एगारह बजे रातिमे जाना छै तऽ अपने कऽ हमे इसलिये फोन करलियै जे कि एगारह बजे रातिमे हमरा पूर्णिया पहुँचाय देबै